असांजे ट्रॉम्बे में ॿारनि जे लाइ सुविधा जाम सुठी आहे एन एन एम सी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बि आहिनि जेके ॿारनि खे सुठी तरह ॾिसंदा आहिनि और उन्हनि जो इलाज कंदा आहिनि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बि आहिनि प्राइवेट डॉक्टर्स बि आहिनि जंहिंजी फीस जाम घटि आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि खे जेका बि दवाई आहे जाम सुठी तरह कंदा आहिनि और एमरजेंसी वॉड बि आहे जंहिंमे सुई बि ॾींदा आहिनि ॿारनि खे और हुननि जो देखभाल बि सुठी तरह थींदो आहे